بچپن میں اردو پڑھنے کے لیے ہم سب مسجد جاتے ہیں وہ اور اور مولانا صاحب اردو بھی پڑھاتے ہیں اور خوشی بھی ملتا ہے اردو پڑھنے سے بہت اچھا لگتا ہے ہم سب کو بھی پڑھنا چاہیے اردو لین اور ان کی بھی ترقی کرنی چاہیے اردو کا بھی اور ان کی بھی اردو کی بھی ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے اور پڑھانا چاہیے اردو اور ان کی بھی ان کی بھی اردو لائن سب بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے اردو اردو جب یاد نہیں رہتا ہے تو ٹیچر لوگ ہم کو بھی مارتا ہے اور بچ اردو اردو جو بچہ نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی مارتا ہے ان کے لیے فائدہ مند اردو ہے اردو پر پڑھنا بھی نہیں جس کو نہیں آتا ٹیچر لوگ سکھا دیتا ہے شکشک کے لیے اردو سیکھنا سیکھنا چاہیے اور ان کی اردو میں ہم سب کو لیے مدد کڑتی ہے اردو پڑھنے سے بھی بہت گیان آتا ہے اور اور حافظ جی اردو لین مسجد میں پڑھاتا ہے اور ٹوسن میں ٹوشن بھی جاتے ہیں تو اردو پڑھتے ہیں ان کی بھی رکشا کرنا چاہیے اردو کا ہم سب ہم سب لوگ اردو بہت تیز پڑھنے میں رہتے ہیں اور اردو جس کو نہیں آتے ہیں اس کو بھی سکھا دیتا ہے ٹیچر سر سب کی مدد کرنی چاہیے اردو میں اردو لکھنے سے بہت بہترین فائدہ ہے اردو سب سے بہترین گیان ہے اور سرکشا رہتا ہے اردو کے لیے اور ہم سب کو اردو پڑھانے سے ٹیچر سب خوش ہو جاتا ہے اور اردو ایک اتنا اچھا پڑھنے میں آتا ہے اور بچپن سے آج تک اردو ہی پڑھتے رہتے ہیں اور اور اردو بھی بہت پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے اور اردو ایک ایسا گیان ہے جو پورا ذہن میں آتا ہے اردو سب اردو بہت اچھی گیان ہے اردو سب کے لیے فائدہ مند ہے اردو سب سے بہترین گیان ہے اردو سب غریبوں کو بھی مدد کرنی چاہیے اردو کو بھی پڑھنا چاہیے اور اردو کی لیے سب پڑھنا چاہیے